सभु जीअं रोटी ठाहींदा आहिनि मां बि उहे ई ठाहींदी आहियां साॻा मसाला विझंदी आहियां साॻा मिर्च लूणु धाणा साॻा उहे ई इस्तेमालु कंदी आहियां पर जंहिंमां मां रोटी ठाहींदी आहियां सब्र सां ठाहींदी आहियां ऐं प्रेम सां ठाहींदी आहियां जंहिंजे करे जॾहिं जेको बि मुंहिंजे हथ जी रोटी खाईंदो आहे ऐं उहो तारीफ़ु कंदो